बोल रहें मेरे को ज़मीन लेनी है जी रोड साइड चाहिए कितने तक होगा जी आवाज़ नहीं आ रही है एक कट्ठा लेना है

अच्छा दस दस लाख रुपया पड़ जाएगा इससे कम सम वाला देखिएगा ओह और दूसरी ज़मीन में कितना तक का रेट है इधर ही उधरी का देखिए अच्छा जो अच्छा हो उसी का उसी का बताइए अच्छा जी हाँ देखिए जो अच्छा हो कम सम में हो जाए बोल रहें क्या कि दस लाख के इतना हमारे पास नहीं हो सकता है उससे कम वाला बताइए तीन लाख चार लाख वाला उसी सब में का देखिए ना थोड़ा ओह नहीं थोड़ा कम सम हो ज़मीन पर तीन लाख चार लाख में हो जाए अच्छा रोड साइड नहीं हो पाएगा हमें लेना है रोड ही साइड पाँच से छः लाख से कम नहीं करिएगा अच्छा दूसरे जगह देखिए देखते हैं तो फ़िर अच्छा नहीं आप भी देखिएगा कम सम में हो जाए तो ठीक और बोले ठीक है तो रख दीजिए